درخواست برائے بجلی میٹر میں چھیڑ چھاڑ کی شکایت تاریخ چھ مئی دو ہزار پچیس محترم افسر برقی فراڈ شکایتی شعبہ بجلی بورڈ دہلی موضوع پڑوس میں بجلی میٹر سے چھیڑ چھاڑ کی اطلاع جناب میں جعفر مشرقی دہلی سے تعلق رکھتا ہوں میں مدبانہ طور پر اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میرے پڑوس میں واقع مکان نمبر دس بٹے بیس مشرقی دہلی میں بجلی کے میٹر میں غیر قانونی چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے جس سے نہ صرف بجلی چوری ہو رہی ہے بلکہ یہ عمل قوانین کے خلاف ورزی بھی ہے آپ سے گزارش ہے کہ فوری طور پر اس معاملے کی تحقیقات کی جائے اور مناسب قانونی کا روائی عمل میں لائی جائے تاکہ نظام میں شفافیت برقرار رہے آپ کی توجہ اور فوری اقدام کا شکریہ آپ کا مخلص جعفر